ہم لوگ بچے میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے جیسے کہ سوئمنگ کرا کرتے تھے بہت جیسے برسات آیا کرتی تھی پانی لگ جایا کرتے تھے تو اسی میں سوئمنگ کر لیا کرتے تھے اور بچوں میں کہیں سٹی وغیرہ جاتے تھے تو وہاں سوئمنگ پول رہتے تھے تو وہاں بچوں میں ہی کیے ہیں جو چیز بچے میں ہوئے وہ اب یادیں آتی ہیں کہ جو بچوں کہ جو وہ دن چلا گیا جو تو وہ دن یہ دن نہیں آ سکتا ہے نا بچوں میں ہم لوگ کرکٹیں بہت کھیلی ہیں اور سومنگیں کی ہیں سوئمنگ میں تو بہت مزہ آیا کرتی تھی کرکٹ میں تو آلریڈی اور مزہ آیا کرتے تھے کیونکہ کرکٹ جو ہے بالنگ کرتے تھے ہم لوگ بال لانے جاتے تھے پھر لاتے تھے پھر دیتے تھے یہ سب کرکٹ کی یادیں بہت اچھی ہیں یادیں اچھی لگتی ہیں ہم لوگوں کو پر یہ ہے کہ یادیں آتی ہیں ان دنوں کی کیونکہ کرکٹ کھیلتے تھے اور سوئمنگ کرا کرتے تھے سوئمنگ میں تو اچھے لگتے تھے کیونکہ پانی وغیرہ منہ میں چلے جاتے تھے تو ہم لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور چلایا کرتے تھے کہ منہ میں مما منہ میں پانی چلا گیا یہ وہ بہت طرح کی باتیں ہیں جو کہ سوئمنگ میں ہوتے ہیں جیسے سوئمنگ سب بچے کرتے تھے ان کا دیکھا دیکھی ہم لوگ بھی کرتے تھے کہ کیسے کرتے ہیں ہم لوگ بولتے تھے جسے آتے تھے سوئمنگ کرنے کے لیے انہیں بولتے تھے کہ ہمیں سوئمنگ سکھا دو یا پھر ہم لوگوں کو بیٹ چلانے نہیں آتے تھے تو بولتے تھے بیٹس کرنے کے لیے بیٹنگ کرنے کے لیے ہم کو بتا دو اور بھی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو بہت مزہ آیا بچوں میں اور